तैराकी तैरण सां असांजो जेको आहे असां जॾहिं नंढा हुयासे त गोमती नदीअ में तैरण वेंदा हुयासे ऐं जॾहिं इस्कूल कॉलेज में वियासे त असां पंहिंजे दोस्तनि सां तैरण वेंदा हुयासे ऐं तैरण सां इलाही शरीरु स्वस्थ रहंदो हुयो ऐं जेको या कोई बि मोटापो वग़ैरह इहो सभु न रहंदो हुयो ऐं उन्हीअ खां पोइ मनु ख़ुशि रहंदो हुयो ऐं अॼुकल्ह त ख़ैर नदी जेकी आहे गोमती नदीअ में पाणी बि कान्हे ऐं गंदो आहे तंहिंजे करे असां हाणे न वेंदा आहियूं बल अॼुकल्ह ॿारनि खे असां अॼुकल्ह स्वीमिंग पूल आहिनि ऐं उन्हनि में ॿारनि खे असां चवंदा आहियूं की तव्हां हलो पर अॼुकल्ह जा ॿार उन में कोई शौक़ु नथा रखनि तंहिंजे करे उन्हनि खे असां सम्झाईंदा आहियूं पर ख़ैर उन जा असांजो जेको अनुभव आहे त उन्हीअ तरहण तैरण सां शरीरु ऐं मनु सभु चुस्त रहंदो आहे ऐं कोई बि जल्दी बीमारी न ईंदी आहे